ہلو وعلیکم السلام جی بولیے جی ہاں جی ہاں جی بولیے جی

نانا میں کیا کر سکتی ہوں بولے آپ رکھ لینا نا بیٹا آپ سیدھا رکھ لینا آپ کی ریسپانسلیٹ ہے رکھ لینا آپ آپ کی ذمہ داری سے ہم کیا کریں گے بولے اب بولیے کل بھی بولے آپ نے پورا واچمینس آیا تھا پورا دیکھنے کر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ آں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ صرف کچھ بھی ہے خاص چیزاں ہے کیا اس میں

ایسا کرے تو کیسا کیسا ایسا کرے تو بولو ہمارا تو دوسرے بچوں کا بھی رہتا آپ یہ گما لیے وہ گما لیے بولے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوتے نا ہم ایسا کرے تو اور کسی کے ہاتھ کو لگ گیا ہوں گا لے کے چلے گئے ہوں گے اب کیمرہ میں کیسے جی

ہاں میں تمہارے آپ کے ہال کے ٹکٹ کی اہمیت آپ کو ہے لوگوں کو کائی کو رہتی بولو آپ بولو آپ آپ اپنا ذمہ داری سے اچھا رکھ دینا تھا نا بولو اچھا کھلا کیمرہ تو مگر وہ ہال ٹکٹ کی اہمیت آپ کو ہے لوگوں کو کائی کو رہتی اتنا پیپر کا ٹکڑا رہتا وہ بولو آپ ذمہ داری سے اپنی حفاظت سے رکھنا تھا نا آپ ایسا کر کے پھر اب ہمارے کو بولے تو ہم کیا کریں گے بولو غلطی آپ کی ہے نا غلطی آپ کی ہے بیٹا مت لینا تھا آپ بولو کیمرہ کھلواتی ہوں دیکھتی ہوں مگر جی اس مہینے کی ٹوینٹی ایٹ سے

نہیں پریشان نہیں ہونا کیا ہے پریشان نہیں ہونا پہلے کر لینا پہلے اپنے حفاظت کر لینا بعد میں پریشان نہیں ہونا

جی میں چار بجے تک رہتی ہوں جی ہاں فور او کلاک تک رہتی ہوں مل کے کیا کرتیں بیٹا میں بھی یہی بولوں گی نا ہے بھی تو وہ ہی بولوں گی گھر پہ سے بھی بات کرے تو وہی بولوں گی کائی کو چپ نہیں ہے کرا دی سو آپ کل بولے تھے نا بولے تھے تو کرا دی میں سب دیکھیں گے پھر بھی کیمرہ دیکھیں گے کیمرہ کھلا کے دیکھ کے کریں گے نہیں تو دیکھیں گے ہال ٹکٹ کچ پھر اے کو دیکھ کے کر کے پریشان نکو ہو اچھا تھینکس